मूंखे ख़ुशी घुमणु फिरण खां मिलंदी आहे जीअं त क़ुदिरती जॻहियूं थियूं इतिहास जी जॻहियूं थियूं इहा जीअं क़िला थिया मंदर थिया जुरा झूना पुराना इतिहासी जॻहि थिया उते मूंखे वञणु घुमणु ऐं पंहिंजे इतिहास खे ॾिसणु ॾाढो वणंदो आहे मूंखे घरु वेठी हुजा त वेब सीरीज़ूं ॾिसण बि ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि ऐं मां हूअ ॾिसी करे पंहिंजो समय बि विताईंदी आहियां मां क़ुदिरती जॻहियूं ते घुमणु वेंदी आहियां जीअं त गिरनार थी वियो या त दातार थी वियो या त उपरकोट जो क़िलो थी वियो उते घुमण सां मूंखे मन खां शांती मिलंदी आहे घर में वेठे मां मोबाइल में कोरिया जूं या त जापान जी सीरीज़ू ॾिसंदी आहियां उन मां मूंखे घणो ॿधो कुझु सिखणु मिलंदो आहे